जय झूलेलाल साईं हा मुंहिंजो तव्हां ऑडरु लिखी छॾियो न हा ऑडरु लिखो सम्बोसा कचोरियूं पिज़्ज़ा बर्गर इहे सभु छह छह पिस मोकिलिजो तव्हां हा तव्हां मूंखे घणी देरि में मोकिलींदव ॾिसो मुंहिंजा महिमान अचिणा आहिनि कलाक में तव्हां मूंखे घणी देरि में मोकिलींदव मूंखे जवाबु ॾियो त मां उन खे साम्हूं कयां त अधु कलाक में ईंदो इअं हा ठीकु ठीकु आहे कोई वांदो नाहे हे मुंहिंजे सभु ऑदर तव्हां नोट कयो न बिल्कुलु हा हा हा नोट करियो बराबरु नोट कयो तव्हां त हिन सां गॾु मूंखे चटिणी वग़ैरह बि मोकिलिजो मिर्चु वग़ैरह बि मोकिलिजो बसर बि मोकिलिजो हा हा हा हा हा ॿियो हा मूंखे अधु कलाक जे अंदरि मोकिले छॾिजो छाकाणि त मूंखे महिमान खे वञिणो वठणु वञिणो आहे नी हा हा कोई कोई वांदो नाहे ठीकु आहे हा ठीकु ठीकु हां जी हा सर